हेलौ अह सार ओह आं नै ओह बोसोन गयारी बुदों सिमला बाक्सानिफ्राय आंनि एद्रेसआ ओह सिमलानि गामिया सिमला लासोआबो सिमला ओमफ्राय ड्रिस्टिक्टआ बाक्सा पिनआ स्नि ओह दाइन से थाम थाम लाथिख' आं इसे कमप्लेन होनो नागिरदोंमोन सार आंनिया माने बाइक गोमादोंमोन दाखालि बैयो सिमला टु राङापानि थांनायाव बेवहाय बाइकखौ आं पारकिं खालामना दोन्दोंमोन आरोखि बाजारमोन सिमला बाजारमोन बे बाजारखालि आं बाइकखौ पारकिं खालामना दोन्नायाव सोरबा माने बेखौ खावनानै लांदों माने हो बाइकआ माबामोन मा होनो बेखौ रयेल एनफिल्दमोन बुलेटमोन थ्रि फिफ्टि सिसि गारि गारि गारि नाम्बारा ए एस फिफ्टिन सिक्स थ्रि सिक्स सेबेन फिउ सिक्स थ्रि सिक्स सेभेन कालारा गोसोममोन

औ औ बेब'स्था माने सार नागिरनांगोन आरो दा गारिया बारा गोबाव जायाखै मथा मथि बोसोरनै जाबाय ओमफ्राय इन्सुरेन्सआ फार्स्त फार्थियावबो दंमोन सेकेन्ड थार्द फारथियावबो दंमोन आरो ओमफ्राय बेनो आरो सार ओमफ्राय दा बे कमप्लेनानो माने माबायदि माबायदि माबागोन सार मोनहा बेखौ एसे खोन्थानांगौ आरो आं दा माने औ औ अह अह जागोन दे जागोन दे सार उम उम ओह ओह ओह उम ओह ओह ओमफ्राय होमबा सार आं आं गाबोन थांगोन दे सार माबानानै सारा ओरैनो अफिसाव थागोन्ना गाबोन आं खैथासोआव थांनांगोनबा सार औ औ जागोन दे जागोन दे सार होमबा गाबोन जागोन दे जागोन दे सार गाबोन डिटेल्सखौ खोन्थाजोबगोन आं सार दे सार दे दे